गीत गाबैत कालमे जेनाकि गीत गाबै छियै तऽ ओहि कालमे जेना सूर चढ़े छै लोकक गीत गाबैके ओहि गीतमे जेना जेहन एक्टिंग रहै छै की हमरा ई गीत गाबि रहल छी ओहिठाम हम हाथके केना करबै केना हम मतलब बढिऑंसँ रहबै जेकी ओ गीत हम गाबि रहल छियै से नीक लागतै जेना सुर रहै छै गीतके तऽ गीतके जब संगीत चढ़ै छै तऽ अपनेआपमे लागै छै की हम एना हाथ करबै तहन नीक लागतै एना स्टेप करबै तऽ नीक लागतै गीत गाबै कालमे ताहि दुआरे ओहिना कए कऽ आदमी गीत गाबै छै गाबै छियै गीत आओर अगर हम कहियो आवश्यकता परि जाइ छै गीत गाबयके तऽ ओमनी कए कऽ हम गीत गाबै छियै आओर कोनो अगर म्युजिक वला गीत रहै छै तऽ ओकरामे तऽ म्यूजिक तऽ होइ छै तहन तऽ करै लए परै छै ने स्टेप्स अगर स्टेप्स नहि करबै हाथके नहि हम एनो ओनो करबै जेना हाथ करै छै कोय चीज बतायल जाइ छै कोइ देखै छै की माइकेमे गीत गाबै छियै तऽ एक हाथसँ माइक रहय छै तऽ दोसर हाथसँ तऽ ओकर आकर्षण बदलिय छियै ओहि दुआरे ओहि तरहसँ गीत गाओल जाइ छै आओर गाबै छियै गीत